میری پسندیدہ بائک بجاج تھی اور اب تو پیٹرول کے دام بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس کو مجھے چھوڑنا پڑ گیا ہے اور میں الیکٹریکل بائک لینے کا ارادہ کرتا ہوں اور میرے جو دوست ہیں یاماہا کی الیکٹریکل بائک وہ استعمال کرتے ہیں اسی کو میں چلاتا ہوں بہت ہی اسموتھ بہت ہی بہت آرام دہ ہے اس کی اس کی جو نشست ہے وہ بھی کافی آرام دہ ہے اور جو اس کے چلانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی بہت گیئر اور کلچ کافی جو ہے آرام سے لیا جا سکتا ہے گیئر وغیرہ کا بھی بہت آرام دہ اس میں ہے تو میں پریفر کرتا ہوں ترجیح دیتا ہوں کہ میں اب الیکٹریکل بائک ہی چلاؤں کیونکہ جیب جو ہے وہ پیٹرول کے بار کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے